हैलो हां जी अच्छा अच्छा ठीक अच्छा तुस बोला दे केह्ड़ी जगह अच्छा ब्याह् कदूं एह् ठीक ऐ थ्होई जाह्ग नच्चने आह्ले थ्होई जाङन सिंगर केह्ड़ा चाहिदा गीत गोआने ई हां ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नेईं होई जाह्ग ओह् कोई गल्ल निं सब ए टू जेड थ्हो होई जाह्ग तुसेंई ठीक ऐ फ्ही करी देई ओड़गे जियां तुस आक्खो पैसे लग्गी जाना थोह्ड़ा कोई बीह् ज्हार हारा होई जाना सारा किश आई जाना ओह्दे ई घट्ट भी पंदरां देई ओड़ेओ सारा किश करना भी असें रुट्टी बी बिच्च आह्नने गीत गोआने ते उनेंई सारें ई पैसे देने खरी खरी हां सारा किश होई जाना तुस टैंशन निं लैओ ते त्रीह् तरीक ब्याह् थुआढ़े स्कूल है नी ठीक ऐ ठीक ऐ सिंगर बी पुज्जी जाह्ग शैल ते तुस नेईं चिंता करो ठीक ऐ ठीक ऐ पुज्जी जाह्ग ठीक ऐ पुज्जी जाह्ग ठीक ऐ भी